میں قلم کی آدمی ہوں اس لیے میری مہمات زیادہ تر قلم سے ہی وابستہ رہی ہیں تعلیم اور تدریس اور تصنیف یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ میری مہمات کا حصہ ہیں میں مطالعہ کثرت سے کرتی ہوں جو میرا بچپن کا شوق ہے اس کے علاوہ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے میرا یہ ٹارگیٹ رہا ہے کہ میں جتنے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کر سکوں اور تعلیم یافتہ بنا سکوں تو وہ میری خوش قسمتی ہوگئی اور اسی حوالے سے میں نے اوکھلا میں ایک کوچنگ سینٹر قائم کیا تھا تیس سال تک چلایا فی الحال کچھ دن کرونا کے بعد سے وہ بند ہو گیا جس میں میں نے ہزاروں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ایک یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے ایک ذہنی ٹارگیٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لڑکیاں تو شادیوں کی دوسرے گھر جائیں گی اور ان کو گھرداری ہی سنبھالنی ہوگی تو اس مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے گھر گھر جا کے ماں باپ کو اس بات پہ راضی کیا کہ اگر وہ اسکول کالج نہ نہ بھی بھیج رہے ہیں تو وہ میرے پاس بھیجیں تاکہ میں انہیں کم سے کم تعلیم یافتہ بنا سکوں اور میں نے کئی سو لڑکیوں کو پرائیویٹ جامعہ اور ڈی یو اور ڈسٹینس لرننگ سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات دلوائے پاس کروائے کچھ نے بی ایڈ بھی کیا جس میں الحمد للہ کیا وہ سب مطلب خود کفیل ہیں اور کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا تو یہ ایک تو میرا ٹارگیٹ یہ تھا جو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک میں اس میں کامیاب ہو سکی ہوں دوسرا مطالعہ ہے وہ بھی یہ مطالعے کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ ایک سمندر ہے کہ جو جس میں سے اگر ایک خطرہ بھی پہنچ جائے آدمی جس میں تو دماغ کو روشن کر دیتا ہے تو بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہاں جتنا بھی میں کر سکتی ہوں مطالعہ کرتی ہوں اور تیسری جو میری مہم ہے وہ ہے میرا قلم کہ لکھنے میں میرے لیے کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے ویسے میں افسانہ نگار ہوں میں نے ناول بھی لکھے ہیں افسانوں کے کئی مجموعے آئے ہیں میں نے لغتیں بھی لکھی ہیں فرہنگیں بھی لکھی ہیں میں نے سفرنامے بھی لکھے ہیں میں اسلامیات کے متعلق بھی دو تین کتابوں کا فارسی سے ترجمہ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے خود نوشت اپنی لکھی ہے اور میں نے دوسروں کے سوانح بھی لکھی ہے اور مضامین بھی لکھے ہیں اور تنقیدیں بھی لکھییں تو جو بھی کچھ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے یعنی میرے لیے باعث کشش ہوتا ہے اس پہ میرا قلم چلتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی طرح قلم سے ہی وابستہ ہیں اور میری سب سے بڑی مہم جو ہے وہ یہی ہے